दो दिन पहले मैंने एक हेयर ओइल खरीदा वो हेयर ओइल मैंने खरीदा इसलिए था ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ और जो रूखापन है वो हट जाए बालों का लेकिन उस हेयर ओइल को लगाने के बाद मेरे बाल पहले से भी ज़्यादा चिप चिपे और रूखे हो गये तो मेरे को उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला और मेरा हेयर ओइल लाना ख़राब हो गया